में गेमां जिन्नियां गेमां हैन में सारियां अपने ग्रांऽ च जिन्ने बी मेरे भ्राऽ निक्के बड्डे हैन ओह् सारे जनें निक्के होंदे अस जेह्ड़ियां गेमां जेह्ड़े अस पैह्लें असें बांह्टे ले बांह्टे जेल्लै असें ले ते कोई दस दस बांटे ले असें ते आपूं बिच्चें असें खेलना शुरू करी दित्ते बांह्टे खेलदे खेलदे असेंगी शौंक बनी गेआ असें इक दूए कोला बांह्टे जित्तने दस दी जगह् असें पंदरां करी ओड़ने पंदरां दी जगह् बीह् होई जाने साढ़े बांह्टे बधने असेंगी शौंक बनी गेआ ते असें खेलना बांह्टे असेंगी घरा आह्ले खेलन निं देना असें इ'यां नट्ठी जाना घरै कोला प्याड़ बाह्रै अग्गें पिच्छें चली जाना बांह्टे असें खेलदे रौह्ना असें घर आह्ले असें फ्ही पकड़ी पकड़ियै घर लेई जाना सोटी दियां कदें पौना असेंगी चंडां पौनियां असेंगी पर असें बांह्टे निं छड्डने खेलदे खेलदे अस थोह्ड़े बड्डे लग्गी पे होन जेल्लै अस बड्डे होए जेल्लै ते सब बांह्टे रैह्न दित्ते ते असें फिर छूं छपाकी खेलने असें चल भाई खो आह्ली गेम खेलनी असें जिन्ने बी मेरे यार दोस्त ऐ हे बनी गेई अस फ्ही अस खेलना असें फ्ही असें खेलदे खेलदे ओह् बी गेमां खेलनियां फिर बी घरै आह्लेंं असेंगी निक्खरना एह् भाई बड़ी घरै दा मार पौनी असें नेईं असें आखना खेलना गै खेलना पढ़ने दा बी शौंक हा पर खेलने दा बी असें शौक बनी गेआ जेल्लै ओह् असें खेलेआ ते असें आखेआ नेईं जी फ्ही अस असें बैट बाल खेलना शुरू करी दित्ता अपने ग्रांऽ च ग्रांऽ च असें बैट बाल खेलना शुरू करी दित्ता ते खेलदे रौंह्दे चौके छिक्के मारने अस थोह्ड़े बड्डे लगी पे इ'यां अज्ज में इन्ने छिक्के मारे अज्ज में इन्ने चौके मारे अज्ज में इ'यां कीता अज्ज में बालें पजाई अज्ज में इन्नियां विकटां लेइयां इ'यां होएआ इ'यां होआ असें खेलदे रौह्ना अज्जकल दे खेलने आह्ला हून जमान्ना गै निं ऐ जेह्ड़ा खेलदे निं खल्ली उ'नेंगी फोन चाहिदा बच्चें गी भला फोन होऐ बच्चे असें नेईं जी फोन चाहिदा गेम डाउनलोड करी लैनी उ'नें पैसे डोआंदे रौह्ना अंदरा बाह्र निं आना असें अपने ग्रांऽ गै खेले पैह्लें फ्ही असें परमंडल च खेलना शुरू कीता फ्ही साढ़े मैच होन लगे परमंडल आह्लें कन्नै टूर्नामेंट होई नेईं ते बीह् बीह् ओवर दा मैच होना असें स्हत्तर स्हत्तर स्कोर मारेआ असें बिकटां बी लेइयां फ्ही बड्डी बड्डियां इत्थै कन्नै टूर्नामेंट होइयां इद्धर में शैल खेलेआ शैल में नाम ले ट्रैफियां लेइयां जि'यां कोहली ने लेइयां जिन्ने प्लेयर अहें जि'यां इ'यां असें बी ट्राफियां लग्गी पेइयां जेल्लै थ्होन ते असेंगी शौंक बनी गेआ अज्ज अस शैल बड्डी गेमें च खेला ने वाली बाल खेला ने चिड़ी छिक्का खेला ने ते मार पौनी असें अज्ज बी असेंगी घर दा चली गेई तुस बैट लेइयै खेलदे खेलदे शौंक बनी गेआ अस चाह्गे भई थोह्ड़ा दूर पुजगे कुदै असें बी लोक टी वी च दिक्खङन भई दिक्खो जी एह् पाडल दे मुड़ा पाडल दा मुड़ा महाराज इन्ने स्कोर मारी गेआ अज्ज इन्नियां बिकटां लेई गेआ इन्ना नाम लेई गेआ अज्ज असें अज्ज बी परमंडल च मैच होए तां बी असें ञारां ञारां ज्हार रपेआ असें जित्तेआ नाम दित्ते असेंगी साढ़े इत्थुं जेह्ड़े डी डी सी एह् अवदार सिंह होर उ'नें बी नाम दित्ते जिन्ने बी इत्थै जेह्ड़ी लीडरशिप ऐ ही ओह् सारे साढ़े मैच दिखदे अज्ज जेह्ड़े बच्चे ओह् खेलदे गै निं अंदरा महाराज बाह्र गै निं आना उ'नेंगी खाल्ली फोन घर आह्लें गी पता गै नेईं नैट दा रिचार्ज ऐ जां नेईं इ'नें जेल्लै दिक्खेआ भई नैट घर आह्ला रिचार्ज ऐ जेह्ड़ा इक दो जी बी मिलना उ'नें ओह् नैट जेह्ड़ा महाराज गेम डाउनलोड करनी ते बमार गेम डाउनलोड कीती दे ओह् खेलना अंदर गै रौह्ना इ'यां बमार उ'नें कुसै गी शुगर कुसै गी एह् कुसै बी पी कि खेलने कन्नै बंदे दी जेह्ड़ी सेह्त जेह्ड़ी फिट रौंह्दी ऐ जिम जन्ने अस जिम मारने ते अज्ज दे जेह्ड़े बच्चे ते ओह् दिक्खो जी खेलियै खेलियै राजी निं जे उ'नेंगी आक्खो ना यार ठंड बड़ी ऐ बाह्र में ठंड बड़ी बाह्र ते जाओ खेलो थोह्ड़ी ठंड जेह्ड़ी दूर होंदी खेलने कन्नै सेह्त जेह्ड़ी फिट रौंह्दी बंदा टाइम दा उठदा टाइम दा सौंदा उ'नेंगी एह् ऐ गै सिर्फ अंदरो अंदर फोन मिगी फोन चाहिदा चोरी लेई लैना फोन फोन चार्जर तक बी निं होन देना ते एह् ऐ जिन्नियां गेमां हैन एह्दे बिच्च सारियां गेमां जे अस खेले दे न होर में छिक्के बी मारे चौके बी मारे बालिंग च बिकटां लेइयां कैच कोई गेम च बी में कुदै चलै चलै में जेह्ड़े बाकी मेरे यार दोस्त हे में उ'नेंगी बी खलाया कल परमंडल दे बिच्च गै कुड़ियां बी साढ़े कन्नै भैनां भ्राऽ अस सारे कट्ठे खेलदे रेह् अज्ज साढ़े कुड़ियां बी क्रिकेट दा शौंक ऐ उ'नेंगी कल क्रिकेट दे शौंक च इत्थै कुड़ियां बी खेलियां कल बी टूर्नामेंट होई परमंडल च अज्ज कुड़ियां बी जेह्ड़ा नाम लै दियां न गुढ़े दियां परमंडल जेह्ड़ी टीम दे हून पंचायत दी इक टीम ही इक कुड़ी दी टीम ही ते इंदा फाइनल मैच हा ञारां ज्हार रपेआ गुढ़े दी टीम ने कल लेआ देओन पंचायत दियां कुड़ियां हियां दस ज्हार रपेआ उ'नें मिलेआ ते सारे खेलो जिन्ने बी हैन बच्चें गी बी खलाओ फोन इं'दे कोला छड़काओ भेई गेमां डाउनलोड नेईं करन जिन्ना बी फोन एह् बंद खलाने आह्ला ऐ खेली खेलियै गै दूर पुज्जन जेह्दे कन्नै इ'नेंगी पैसे आन पैसें दा शौंक बनै ते इयै पैसे जेह्ड़े असेंगी कम्म औने न फोन खाल्ली फोन चलागे ओह्दे कन्नै असेंगी पढ़ाई बी इ'नें फोन च चारी करी ओड़ी पढ़ाई कन्नै जेह्ड़ा अंदरो अंदर रौह्ना महाराज में अंदर रौह्ना हून अज्ज बच्चे बमार होई गेदे कुसै गी शुगर होई गेदी कुसै गी किश होई गेदा फोन दिक्खी कुसै दियां आक्खीं डिम होई गेइयां जिंदियां आक्खां गै निं कम्म करदे उ'नें बैट बाल जां चिड़ी छिक्का होई गेआ जां वाली बाल होई गेआ जां फुट बाल होई गेआ जां कोई बी गेम ऐ ना जेह्ड़ी कोई बी नेईं इन्नै गेम खेलन होनी अक्खां गै नेईं ते इ'यां गेम केह् खेलनी एह् जिन्नियां गेमां हैन असें एह् सारियां खेली दियां बाकी साढ़ा नांऽ चलदा अज्ज असें चौके छक्के हर जगह च अस कामजाब आं लेकिन असें प्रैक्टिस कीती ऐ बचपन च असें निक्के निक्के होंदे खेलन लगे उल्लै असेंगी मारी बी पौंदी ही अस ओह् चल पेई गेइयां दो चार कोई गल्ल निं कल असें फ्ही निकली जाना खेलने गी अज्ज असें खेली खेलियै गै अस किन्नी दूर तक पुज्जी गे जि'यां अस खेलने नांऽ बी लेआ अस परमंडल च अज्ज बी खेलने अस बाली बॉल बी खेलने फुट बाल बी खेलने क्रिकेट बी खेलने क्रिकेट च गै साढ़ा इक एड्डा बड्डा नांऽ चला दा पाडल दे टीम पूरी टीम जेह्ड़ी ऐ एह् खेलदी गै खेलदी ऐ एह् निं इक में खेलना मेरे ग्रांऽ दे बीह् पंजी भ्राऽ न मेरे निक्के बड्डे अस सारे खेलने किट्ठे होइयै खेलने किट्ठे होइयै गै दूए ग्रांऽ जेल्लै जाना ञारां ञारें बंदे जाना बाकी असें सपोर्ट करने गी जाना बड़कां बज्जनियां जेल्लै असें जित्तना भैं नाम थ्होने अज्ज साढ़े सारे लोग दिखदे बाकेआ भई इं'दी प्रैक्टिस ऐ असेंगी पता कल साढ़ी टूर्नामेंट होनी असें अज्ज खेलना शुरू करी देना कल इ'यां बाल देना इ'यां कराना इ'यां होना इ'यां खड़ोना इ'यां बालिंग इ'यां पिच्छें औना सारे बंदे असें इ'यां गै जिन्ना खेलना असें आपूं बिच्चें पैह्लें घरा दा टीम पूरी ओके करियै जाना ते दूई टीम कन्नै असें जेल्लै मकाबला करना असें ते असें जित्तियै औना परमंडल बी लोक असें जिन्नियां दकानां हियां सारे आखदे एह् टीम अज्ज जित्तियै आई अज्ज पाडल दी टीम जित्तियै आई अज्ज पाडल दी टीम महाराज जित्तियै आई में इन्ना गै बोलना एह्दे कन्नै गै मेरा थैंक्स ऐ